हैलो जय झूलेलाल सर जी सर मां भाविका पंजनानी थी ॻाल्हायां मां मां बी कॉम सैकेंड ईअर में आहियां तव्हांजे कॉलेज में जी मां त परींह जो एन्यूल फंक्शन थियो हुयो असांजो कॉलेज में त हुते मुंहिंजो पर्स हा परींह परींह थियो हुयो अच्छा टियों ॾींहं हा टियों ॾींहं हुयो हा त एन्यूल फंक्शन हुयो हुयो त मुंहिंजो पर्स हुते गुम थी वियो हुयो जी त मां जी जी जी सर जी जी सर पहिरियों वारी हा ठीकु आहे हा हुनमें मुंहिंजो पर्स गुम थी वियो हुयो त मां चौकीदार खे बि चयो हुयो की मूंखे ॿियो काथो मिलदो ॻोल्हे त हुननि ॻोल्हे ॾिनो मूंखे हुनमें मुंहिंजा काग़र बि हुया एडमिट काड बि हुयो कॉलेज जो आधार काड बि हुयो ऐं रिज़ल्ट बि हुयो पहिरियों वारो त मु मुंहिंजा सामान हुया हुनमें ॾाढा त हुननि त रिसपोंड न कयो हुननि चयो हिकु ॿ कल्ह ॾिसंदासीं असां पोइ कल्ह बि मां वयमि हुननि वटि पोइ चयूं अध हिते कंप्लेंट कयो हुते लिखी ॾेयो त मांखे कुछ सम्झि में न आयो सही सां हुननि रिसपोंड न कयो त हाणे मां छा कया मूंखे ॿुधायो जी न उनमें मुंहिंजा काग़र हुया ज़रूरी

जी पुलिस में कंप्लेंट कया जी जी पुलिस में लिखायां जी हा ऑनलाइन कंप्लेंट कया मां पोइ जी ठीकु आहे हा हा सही ॻाल्हि आहे ठीकु आहे पोइ मां कल्ह वञी कंप्लेंट करे थी अचां जी लिखइ थी अचां पुलिस में ॾिसां हा सुभाणे ठीकु आहे मां सुभाणे वञा थी लिखाइ थी अचा कंप्लेंट पोइ तव्हां बि ॾिसजो अगरि मिली वञे हुते त कॉलेज में हा जी जी जी जी ठीकु आहे

ी जी ठीकु आहे सर जी ठीकु आहे सर जय झूलेलाल